हम जे खाना आर्डर कए रहल छी आहाँ लए कऽ कतऽ आएल छी अभी तक कते टाइम लागत पहुँचैमे हमर घर महिला कॉलेज सुपौलमे महिला कॉलेजके ऑपोजिट बिल्डिंग छै शशाँक राजकेँ ओहिमे सेकेण्ड फ्लोर पर रुम नम्बर तीनमे वार्ड नम्बर आठमे हम छी रास्ता जे छै से अहाँ जहन लोहिआ नगर चौक पर एबै आओर ओतऽ सँ राइट लए लेबै तऽ अहाँकेॅं आगे चलिकऽ महिला कॉलेजके बोर्ड देखत आओर जस्ट अहाँ ओहिसँ सामने एबै तऽ एकटा बिल्डिँगके आगेमे मेन गेट छै ओ गेट पर लिखल छै राज काम्प्लेक्स आओर अहाँकेँ बस ओहिकें अन्दर एनाइ छै आओर सेकेण्ड फ्लोर पर एनाइ छै तऽ ओतऽ रुम नम्बर देल अछि रुम नम्बर तीनमे अहाँकेॅं एनाइ यऽ तऽ बस हमर ऑर्डर हमरा पास आबि जेतै बस आब कोनो दिक्कत नहि होइ अछि अहाँ आबि जेबै